जेनाकि क्वेस्चन छै अहाँके विचारे मैथिली भाषाके तुलना भारतक राजभाषा हिंदी सॅं कोना होयत अछि ओना तऽ हमरा सबके भाषा मैथिली छी हमसब मिथिलाञ्चल के वासी छी आओर मैथिली के तुलना तऽ हिन्दी राष्ट्रभाषा से नहिए कयल जा सकैया लेकिन हमरा विचार सॅं ओहिसॅं किछु कमो नहि छै जेनाकि हमरा सबके भाषा मिथिलाञ्चलमे दरभंगा भए गेल सीतामढ़ी भए गेल एहि सबमे शुद्ध भाषा बाज़ल जाइ छै आओर मिथिलाञ्चल बहुत पुराना भाषा छियै मैथिल भाषा बहुत पुराना भाषा छियै मिथिलाञ्चलमे अहाँसब जानैत हेबै रामायणमे राजा जनकके घर मिथिलाञ्चले भेलै हुनकर बेटी सीता जिनकर शादी राम सॅं भेलै वएह समय सॅं बहुत पुरान काल सॅं ई मैथिल भाषा छै आओर मैथिल भाषा हमसब बाजै छी आओर जेनाकि हमरा सबके भाषा यऽ कुछ बंगाली मिक्स यऽ ओहिमे आओर जेना सुपौल मधेपुरा सहरसा अइ सबमे किछु टूटल फूटल भाषा मैथिली के रहै छै आओर सीतामढ़ी दरभंगा एहिसबमे जेबै तऽ शुद्ध मैथिल बाज़ल जाइ छै आओर मैथिली भाषा हमरा सबके बाजय शमे सुन्दर लागै यऽ बहुत किछु सुविधा मिलै यऽ